आमच्या भारतांत योगा इनस्ट्राकटर्स बी जायते आसात आनी आमचो लोक हे योगा करतल्याक जावं सोशल मिडियाचेर फॉलो करतात जावं इंस्टाग्राम जावन यू ट्यूब आनी लोक ही योगा आमच्या भारतांत खूब प्रॅक्टीस करतात जायते बरे बरे योगा दिवपी मास्टर्स आसात आनी लोक तांकां योगा फोलो करतात तांचे विडियोज पळयतात आनी हे योगाक लोक जाय तो जॉयन्ट जाता जाय ती तांची बदळणी जाता तांची एक्सायज जाता बॉडीची पांयाची तकलेची आनी आमच्या भारतांत खूब योगा दिवपी बरे बरे लोक आसात आनी आमचे भारतांत खूब लोक हे योगाक पार्टिसिपेट जातात आपलें कुडी आपली भलायकी बरी दवरपाक